हेलो कौन जी हाँ बताइए वैसे आप कौन बोल रही हैं जी आन्या आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला जी बताइए जी पूछिए इसके पीछे

हाँ वैसे मुझे यहाँ तक जाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और मुझे बहुत मेहनत से ये मुक़ाम मिला है मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं इतने ऊंचे मुक़ाम तक पहुंच पाऊंगी फिर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी वैसे तो मैं पहले आप ही जैसी एक नॉर्मल लड़की थी और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरा कैरियर एक एक्ट्रेस बन के आगे चलेगा मैं नॉर्मली आप ही की तरह स्कूल गोइंग गर्ल थी स्कूल में जा कर पढ़ा कॉलेज में जा कर पढ़ा मेरी अपनी ड्रीम ये थी कि मैं आगे चल कर कोई नर्सिंग कोर्स या कोई डिप्लोमा जैसे कोर्स करूँ पर फिर मेरी लाइफ़ में एक मोड़ आया जिस में मुझे एक्टिंग करने का मौक़ा मिला फिर जा कर मैं आज यहाँ पहुंच गई मैं कहूँगी कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये लाइफ़ भी बहुत अच्छी है एक्ट्रेस होना भी स्ट्रगलफुल है लेकिन जैसे कि डॉक्टर होना इंजीनियर होना उससे थोड़ा कम स्ट्रगलेफुल है तो कोई दिक्कत नहीं है जो मेरे जैसा चाहे वो बन सकता है हाँ मैं कॉलेज टाइम में जब थी तो मुझे एक डॉक्टर बनना था मैं नीट की तैयारी कर रही थी लेकिन फिर अचानक से मैंने एक एक्टिंग की थी कॉलेज में ही जिसके वजह से मतलब मुझे काफ़ी प्रशंसा मिली और उसके बाद एक्टिंग करियर में ही मेरा ध्यान ज़्यादा चला गया और मैं बाक़ी सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाई हाँ वैसे मेरा बचपन से कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं एक्ट्रेस सेलिब्रिटी बनूँ मेरा मोटिव था कि मैं कोई सोशल वर्कर या डॉक्टर या इंजीनियर बनूँ मेरे पेरेंट्स के साइड से मुझे फ़्री फुल सब कुछ मिला है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि मैं क्या बनूँ क्या ना बनूँ वो चाहते थे कि बस में एक सक्सेसफुल लेडी बनूँ ताकि मैं अपने आप को किसी क़ाबिल बना सकूँ किसी के अंदर रह कर काम ना करूँ

ओके आन्या थैंक यू सो मच